हँ अहाँके

अहाँके होटल अहि हमरा बटर नान चाही कैसे दै हिए पाँच प्लेट पाँच प्लेट लैके रहय प्लेट अच्छा ठीक छै बनाय देबै आरो कोन चीज भेज देबै ओहो दू प्लेट

मटनो रखने छियै ओ की भाव की ओ की रेट देब

भेज देबै अहाँके खाना तऽ महँगा हइ बेसी दस दस रूपैआ सब पर कम करि दिए समान लै छियै तऽ दस रूपैआ एकर कम रेट होबे ने करतै आ रोटी केना दै छियै बटर लगाके डेढ़ ओ दे देबै रोटी दय देबै खाना तऽ ठीक रहै हीकै बासी आर एक्को गो नहि देबै ओहिमे आ किएकि मेहमान आर घर पर आयल छथिन हन बाइस बाइस ठीक हीकै सब भेज देबै साँझके भेजब केशए बजे शाम तक बनिके तैयार होइ जायत तब इन्ने से भेज देबै